हाँ सर बोलिए

जी हाँ सर सर मैं पूछ सकता हूँ क्या समस्या है अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा जी हाँ सर अभी तो क्या मेरे में जी जी जी हाँ जी हाँ सर अभी तो क्या मेरी मीटिन्ग चल रही है आज तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा जी तो आप एक काम करिए कल वग़ैरह देख लें तो अच्छा अच्छा हाँ हाँ नहीं नहीं मेरा तो काम ही यह है पेशेन्ट लोग को देखना हाँ और क्योंकि मैं आँखों का मतलब सभी आँखें है तो दुनिया है जब आँखें ही नहीं रहेंगी तो फिर दुनिया की मतलब उसका मतलब क्या रहेगा हें तो ठीक है सर आप कल नौ बजे एक आने से पहले मुझसे एक मिनट फ़ोन कर लेना क्या या हाँ क्योंकि मतलब क्या पेशेन्ट रहते ना बहुत ज़्यादा तो आप आकर यहाँ वेट करोगे है ना तो कम से कम आप अपने वाले हो तो मैं आपको मतलब थोड़े बता दूँगा कि सर मैं फ्री हूँ आप आ जाइए सर आप बोल कहाँ कहाँ से बोल रहे हो सर जी जी सर ठीक है ओ के सर है ना कल कल जी जी ठीक वेलकम सर